मूंखे नंढे हूंदे खां ॻाइण जो जाम शौक़ु हुओ जंहिं करे मां वॾे हूंदे बि ॻाइणु थियमि गायक थियण खां पोइ मूंखे गायक लाइ गीत जो छा महत्व हूंदो आहे इहा ख़बर पई गायक लाइ गीतनि जी भावनाऊं छा हूंदियूं आहिनि इहा मूंखे गायक थियण खां पोइ ख़बर पई गायक थियण जे नाते मूंखे जॾहिं दुख भरिया गीत ॻाइणा हुजनि त पंहिंजे मुंहं ते दुख भरिया हाव भाव रखिणा पवंदा आहिनि ऐं जंहिं कॾहिं ख़ुशीअ जो मौको हुजे त ऐं ख़ुशीअ जो गीत ॻाइणो हुजे त पंहिंजे मुंहुं ते ख़ुशीअ भरिया हाव भाव रखिणा पवंदा ऐं ऐं जंहिं कॾहिं कहिड़े गीत में खिलण जो रोअण जो आवाज़ु कढिणो हुजे त खिल जो हुजण जो आवाज़ बि इन जहिड़ा हाव भाव रखिणा पवंदा आहिनि गायक लाइ इन्हनि जे मुंहुं जा हाव भाव जाम महत्व कंदा आहिनि